میری خواہش یہ ہے كہ میں كمپیوٹر سائنس انجینئر بن جاؤں اور اس چیز كے لیے مجھے ایم سی اے كرنا ہے اور میں ایم سی اے كی تیاری كر رہا ہوں ایم سی اے كی تیاری كے لیے میں ہمیشہ الگ سے وقت دیتا ہوں میں میتھمیٹكس كا اسٹوڈنٹ ہوں اس لیے مجھے الگ سے كمپیوٹر كو وقت دینا پڑتا ہے اور اس كو كرنے كے لیے مجھے جو متأثر ہوتا ہوں وہ اپنے بڑے بھائی سے ہوتا ہوں جو كہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں وہ ابھی جوب كر رہے ہیں اور كمپیوٹر مجھے بچپن سے بھی پسند ہے كمپیوٹر سائنس ایک بہت ہی اچھی برانچ ہے اور كمپیوٹر سائنس میں كام كرنا میں مجھے پیشن پیشنیٹ لگتا ہے میں جب بھی كمپیوٹر سائنس پہ كام كرتا ہوں تو میں فل كنسینٹریشن كے ساتھ كام كرتا ہوں اسی وجہ سے میں كمپیوٹر سائنس پسند ہے اور میں چاہتا ہوں كہ میں جلد سے جلد كمپیوٹر سائنس انجینئر بن جاؤں